हा मां चाहींदसि त युवा पीड़ी समाचार जो ॿुधे ऐं समाचार असां दुनिया जी ख़बर पवंदी आहे त अॼु कल्ह छा पियो हले छा पियो थिए दुनिया में पर मां त चाहींदसि समाचार ॾिसणु अॼु कल्ह त टी वी में बि समाचार ॿार नथा ॾिसी सघनि ऐं पंहिंजो मोबाइल ते हिकु पढ़ियो पेपर बि कोन था पढ़नि पढ़णु खपेनि हुननि खे त युवा पीड़ी खे त छा सभिनी खे सुबुह जो उथी करे हथ जोड़े पहिरीं त पेपर हीउ ॾिसणु खपे या टी वी में समाचार ॿुधणु खपनि समाचार सां इहा बि आहे त देश जो सभु ख़बर पइजी वेंदो कि छा करणु खपे हिन करे अच्छा समाचार जे बारे में ॾिसण सां कंहिं सां ॻाल्हाइण में ॾिसकस करण में त देश में छा पियो थिए छा ग़लति पियो थिए छा ठीकु पियो थिए उहो युवा पीड़ी पाण में डिसकस बि करे सघंदो ऐं ख़बर पवण खां पोइ जेको आहे ख़बर पवण खां पोइ जेको आहे हू हर ॻाल्हि में मैच ॾिसंदो हो फो ॾिसंदो सभिनी हर ॻाल्हि में कंहिंखे ॿुधाए बि सघंदो त अॼु देश में हीउ पियो थिए हीउ पियो हले या छा आहे इलैक्शन थियण वारा आहिनि या छा आहे हिन करे युवा पीड़ी खे समाचार ॾिसण जे लाइ असांखे प्रोत्साहित करणु खपे